हय आतांच्या काळार खुबश्या शाळांनी स्टेम क्षेत्र कार्यावळीचो अभ्यासक्रमाचो खूब फायदो जाता भुरगीं आतांच्या काळार वेगवेगळे शिक्षण घेतिल्ली आसा ल्हानपणानच जर भुरग्यांक इंजीनियरींग वा सायन्स मेथमेतीक्स ह्या फिल्डांतलें वेगवेगळे एक्सपरीमेंटल एडूकेशनांतल्यान खूब फायदो जाता जेन्ना भुरगीं जें वाचून शिकतात ताचो एक वेगळे तरेन ताचो उपयोग जाता पूण मात भुरगीं जेन्ना तें करून शिकतात हाचो भुरग्यांक फायदो खूब खूब वेगळ्या तरेन जाता आनी खूब तरेन जाता सॉ ह्या स्टेम सेल्साच्या कारणां खातीर भुरगीं पळोवन तशेंच करून शिकतात आनी ह्या लेबॉरेट्रिझान वेगवेगळे वेगवेगळे विशय जे आसात जे भुरग्यांक भुरग्यांच्या आवडीचे आसात तशेंच तांकां एक क्यूर क्यूरोसीटी निर्माण करपी तांचे जे विशय आसात ते भुरग्यांक ते भुरग्यांच्या आवडीचे आसात आनी ह्या ह्या हातूंतल्यान ह्या स्टेम सेल अभ्यासक्रमांतल्यान तांकां सायन्स मॅच्च जशें म्हणटात आमी तशें गणीत आनी विज्ञान हाचो हाची उमेद आनीक वाडटा पळोवपाक गेल्यार ह्या विशयांत सगळ्यांक जेन्ना शिकोवप आसा तें शिकोवप एक कॉन्क्रीट तरेन जाता पूण तें जर शिकप भेस बरे रितीन जावपाक जाय जें तकलेन बरे रितीन घुसपाक जाय जाल्यार तें जेन्ना स्वता जावन जेन्ना आमी करतात वा लर्नींग बाय डुयींग अशें म्हणटात तेन्ना तेन्ना त्या भुरग्याक भेस बऱ्या रितीन याद उरता आनी खूब खूब तरेन तें भुरग्याक मागीर प्रयोग करपाक मेळटा ताचो उपयोग करपाक मेळटा म्हणून स्टेम सेल्स हे गरजेचे जावन आसात आनी फुडें वचून हे स्टेम सेल्सांतल्यान भुरगीं वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमाचो विशय घे तांच्या आवडीचो विशय घेवपाक शकता आनी जी नेगेट्यूव फिलींग वा एक एक वायट विचार जशें सायन्य वा मॅच्च हें कठीण आसा ह्या हाका आमी ह्या स्टीरयोटायपाक आमी पयस करपाक शकतात